हैलो नीतिश होर बोल्ला दे जेसीबी आह्ले ते म्हाराज साढ़डे इद्धर बर्फ ऐ पेई दी रोड़ै उप्पर ते ओह् साफ करानी ऐ ते तुसें जेसीबी रक्खी दी ऐ सनाओ कल्लै कोला कम्म स्टार्ट करना ऐ रेट बगैरा सनाई ओड़ो ते तुस भी इंया करो तुस ऑफिस आइयै गल्ल करी लैयो आओ

ठीक ऐ भी तुस ऑफिस आई जायो भी मे थुआढ़ी गल्ल कराई ओड़गा अग्गें ते फ्ही अग्गें बेहियै गल्ल करी लैगे एह् प्हाड़ी लाकै एह् अपने लागै गै आं ठीक ऐ थाह्नूं लोकेशन सैंड करी ओड़ना व्हाट्सऐप पर चलो ठीक ऐ ठीक ऐ वीर